हाल ही हम लोग होली त्योहार मनाए है होली जो कि एक रंगों की त्योहार है जिस पे हम लोग अपने गाँव के आसपास जो भी लोग है उनसे मिलते हैं हाल चाल जानते हैं गले मिलते हैं इस त्योहार में जैसे जो भी घर से बाहर हैं जो मतलब दिल्ली में हैं मुम्बई में हैं या पंजाब में हैं जो भी कहीं भी कोई भी कमा रहें इस त्योहार में हर एक आदमी अपने घर आते हैं अपने परिवार से मिलने अपने दोस्तों से मिलने अपने ग्रामीणों से मिलने एक खुशी का त्योहार है ये जब होली हम लोग को सरसों या मटर कट जाते हैं फसल और अच्छे पैदावार होते हैं तो हम लोग बहुत ही उस्तव से इस त्योहार को मनाते हैं होलिका दहन पेहले करते हैं जिसमें हम लोग हर एक घर से लकड़ी कंडा गोइठा जलावन बहुत सारा इकट्ठा करते हैं और रात में उसको जलाते हैं और उसके चारों ओर एक संगीत बजते है उसके आसपास बैठे हुए बहुत सारे लोग रहते हैं ग्रामीण बुजुर्ग हमारे गाँव के बड़े जो होते हैं वो सब हमको इस त्योहार के बारे में बताते हैं कि इसको क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए इसका होलिका दहन क्यों करते हैं इस सबके बारे में हमको बताते हैं ताकि हम अपने पुराने जनरेशन और पुराने सभ्यता को आगे बढ़ाएं और परंपरा को आगे ले के चले पुराने जो हमारे दादा जी थे हमारे पिता जी बताए हमको बताए और हम जो है अपने बच्चों को बताएँगे ये एक मतलब साइकल है चलते रहता है तो होली हम लोग मेनली रूप से रंगों का त्योहार है अपने ग्रामीण से एक मिलने का जरिया है जो भी दूर दराज में रहते हैं काम करते हैं वो अपने गाँव आते हैं और बहुत ही भाव से हम लोगों से मिलते उनके घर पे जाते हैं रंग और गुलाल लगाते हैं वो भी हमको लगाते खाना पीना एक साथ मतलब गाँव में लगता है कि हाँ होली है शहर की होली और गाँव की होली में बहुत सारा डिफ्रेंस है अंतर है जैसे गाँव में हम लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते शहर में क्या है अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं अब हम एक फ्लैट में रहते हैं ऊपर वाले को वर्षों से नहीं जानते उसके साथ एडजस्टमेंट मेरा नहीं हो पाता गाँव में क्या है हम लोग खुले माहौल में रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते किसी के घर जाते हैं वो लोग खाने के लिए जो भी समान है उनके घर में बना हुआ मिठाई है चाहे जो भी है वो हम लोग को आपस में शेयर करते हैं खाते हैं और मस्त होली खेलते हैं